जेल्लै साढ़ै घर कोई फंक्शन होंदा फंक्शन बगैरा होंदा ओल्लै पानी दी बड़ी जरूरत होंदी ऐ पर वैसे ते साढ़े इद्धर नलके बगैरा लग्गे दे होंदे घर नलके बगैरा ते लग्गे दे गै होंदे पानी मतलब इ'यां गर्मियां बगैरा होन ते फिर ते बड़ी प्रब्लम होंदी ऐ अगर सर्दियां होन ते फिर ते ठीक ऐ मतलब अगर पानी मतलब इन्ना यूज़ नी होंदा अगर गर्मियां होन ते फिर ते मतलब पानी सारे ठंडा पानी मंगदे मतलब मोटर दा बी पानी पीने दा मन नी करदा मतलब लोक मतलब ठंडा पानी पीना गै चांह्दे न सारे ते अगर मतलब फ्रिज़ बगैरा लाए दा होऐ ओह् बी ते घट्ट पेई जंदा फंक्शन च ओल्लै मतलब बर्फ बगैरा होऐ पानी किट्ठा करियै ओह्दे बिच्च बर्फ बगैरा पाई दा होऐ फिर थोहड़ा थोह्ड़ी देर बास्तै पानी ठंडा रौंह्दा

मतलब सर्दियें च इन्ना प्रब्लम नी होंदी पर पानी अगर लाइट बगैरा नेईं होऐ फिर फिर ऐ इन्नी प्राब्लम होई जंदी ऐ फिर नेईं ते गेड़ी बगैरा गेड़ी गूड़ियै पानी भरी लैन्ने होन्ने आं नेईं ते इन्नी प्राब्लम हैनी आंदी ऐ पानी दी साढ़े इद्धर इ'यां अगर अगर लाइट बगैरा